हमरा सभसँ बेसी खुशी होइत अछि जखन कि हम कोनो नीक चीजकेँ देखै छियै कोनो केकरो हम मदद केलहुँ या किछु केलहुँ तऽ हम ओहिमे हमरा बड खुशी भेटैया आ दोसर ख़ुशी हमरा भेटैया जखन हम कोनो नव ठाम घुमै लेल जाइत छी एकटा पर्यटक बनि कऽ हम नव ठाम जाइ छी घुमैला तखन हमरा बहुत नीक लगैया आ जखन हुनकर नीक नीक चीज ओहिठामक देखै छियै नव नव चीज सभ देखै छियै तखन हमरा बहुत नीक बहुत खुशी होइत अछि जे खुशी हम केना कहू से हम नहि बुझि पबै छियै ओहि समयमे